दोदोल केक पेस्ट्री चिकन शोरमा चिकन शाकुती गोडशें रोस आमलेट नुस्तें बगर नुस्ती फ्राय सुंगटां गोबी मंचुरियन पुलाव शोले मशरूम सोयाबीन हलवा बाजी गुलाब जामून रसगुल्ला रसमलाय जलेबी फाफडा इस्वण तिसऱ्यो कुल्ल्यो मणगणें खतखतें तातीं आमलेट चिकन कबाब बिरयानी समोसा मटर पनीर डोसा वडा मेंडो वडा चिकन फ्राय चिकन

मंगणा मॅगी पास्ता पिझ्झा बगर सामोसा वडा बोजीं शेवपुरी पानी पुरी भेल पुरी बिस्कीट पाव पोळी गुलाब जामून चिकन मसाला दाळ नेवऱ्यो चकऱ्यो बेण्याबाजी शंकरपारी धदो बेबिनका सुरी खतखतें आइस्क्रीम वनिला फ्लेवर आयस्क्रीम चॉकलेट आयस्क्रीम कुल्फी मटखा आइस्क्रीम ऑरेंज आयस्क्रीम फालोडा चिको फालोडा चाय चाव कॉफी केपचिनो आनी गोडशें मणगणें सजी खतखतें मको स्वीट कॉन फ्रूट सॅलड कस्टर्ड कुल्ल्यो फ्राय मटन रांदूकर